जय झूलेलाल गाना ॻाइण मुंहिंजो बचपन खां शौंक़ु आ मां बचपन खां ई गाना ॻाईन्दी आहियां मतिलब ख़ाली टाइम हुजे या कमु कंदे टाइम लॻातारु मूंखे ॻाइण जो शौंक़ु आहे पुराणा गाना या भजन या फिल्मी गाना मां हमेशह साण साण ॻाईन्दी रहंदी आहियां मूंखे आदतु पइजी वई आहे ॻाइण जी त मुंहिंजी साह न फुलंदो आहे मुंहिंजो त मूंखे कोई दिक़तु न थींदी आहे मूंखे अगरि कंहिंखें साह फुलण जी दिक़तु थींदी हुजे त हू अनूलोम विलोम करे करे सघंदा आहिनि उन्हनि सां उन्हनि खे साह फुलण जी कोई परेशानी न थींदी गाना ॻाइण में वैसे बि एॾी मस्ती थींदी आहे की साह जो ध्यानु ई न रहंदो आहे मस्तीअ सां गाना ॻायो त ध्यानु गाने में ई हली वेंदो आहे मां कोई बि गानो हुजे फिल्मी गानो या को बि मां भॻवान जी तरफ ध्यानु करे ॻाईन्दी आहियां फिल्मी गाना बि अगरि भॻवान ॾिए ध्यानु करे ॻायो त उहे बि भजन जीअं महिसूसु थींदा आहिनि हिकु गानो आ फिलम जो एक तूं ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो किया है इ इहो गानो बि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अगरि हे हिन खे भॻवान जी तरफ ध्यानु करे ॻायूं त ही हिकु तरह से हू भॼन थी वेंदो आहे ईअं ई पु पुराणा फिल्मी गाना बि जे जेतिरा बि गाना आहिनि सभिनि में अगरि असां भगवान खे ध्यानु में रखी करे ॿुधूं या ॻायूं त असांखे भॻवान जो भजन ई लॻंदो ऐं ध्यानु लॻंदो बि आहे भगवान जी में त चोवीह कलाक असां अगरि गाना ॻाईन्दा रहूं भॻवान खे ध्यानु कंदा रहूं त उहो हिकु आध्यात्मिक अ थी वेंदो आहे के असां ध्यानु हिक तरह सां ध्यानु लॻायूं गाना ॻाइण बि असां भॻवान खे बि यादि था कयूं त हुन सां बि हिकु मतिलब की धार्मिक गृति अची वेंदी आहे दीमाग़ु में ऊहेई गाना अगरि असां गलति लहिजे में ॻायूं ग या दीमाग़ु में गलति ॻाल्हयूं रखी करे ॻायूं त उहे गलति असरु कंदियूं आहिनि त इन्हीअ करे असांखे हमेशह हीअ ध्यानु रखणु खपे के असां गानन खे भॻवान में ध्यानु करे ॻायूं सभु गाना भॻवान जे न लाइ ई ठहियल आहिनि पुराना गाना जेतिरा बि आहिनि सभिनि में तव्हां भॻवान खे ध्यानु में रखी करे अगरि ॿुधंदव त तव्हांखे सचु में लॻंदो की हो हिकु तरह सां भॼन ई आहे